एक्सप'फोरावथ' थांनो लुगैयो खोनाबानो नायनो लुगैयो मा दिनथिफुंदों माबादि हारिमुनि सोमोनदैबो मोनथिनो लुगैयो आरो मालाबा मालाबा थांनायबो जायो थांनानै हारिमुनि सोमोन्दै मालाबा गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दैयै दिनथिफुंनाय माखासे नुथाइफोर नुहैयो बिखौ जों नुहैनानै जोबोर मोजां मोनो जेरै दख'नाफोरजोंनो मानसिनि फुथुलायाव गानहोनानै समायना नुथाइ जों नुबोनो मोनो आखाइनि हाबा औवानि रायदों औवानि जि हेबनाय माखासे खादाफोर खबाइफोर जेखाइफोर मालाबा मालाबा बायदिसिना गोबां बस्तु बानायनाय जोङो नुबोनो मोनो बिनिखायनो एक्सप'फ्राव थांनानै नायनायाबो जोबोद मोजां मानोना जों नुफेरै जिनिसफोरखौ नुबोयो मोनथियै जिनिसफोरखौ जों मोनथिहैफेरनो मोनो जायफोर थाङाखै बैफोरबो थांनायानो मोजां मानोना बेफोराव थांबा जों माखासे गियानफोरबो मोनबोयो बायदिसिना आखायनि आयजें आयला हेबनाय आखायनि बानायनाय माखासे जिनिसफोर बेफोर नुथाइफोरखौ जोङो नुनो मोनो